एगो पङ्खा किनलियै तेरह सएमे पङ्खा किनलियै पङ्खामे हवे नहि दै छै आब हवा देतै जएह बुझलक कहलक कतेकमे लेलहक कहलियै बारह सएमे लेलियै बारह सएमे पङ्खा लेलियै ओकर हवे नहि दै छै आब कोन उपाय करियै जतय जाइ छियै ओतय इएह गप्प होइ छै जे कतय लेलहक तऽ कहलियै फल्लाँ जगह लेलियै फल्लाँ जगह लेलियै ओहिमे हवे नहि छै आब हवा नहि छै तऽ ओहि बनिआँकेँ की कहल जाय आब ओतय गेलियै बनिआँ तऽ आठ दिन गेलियै दस दिन नहि भेटै छै भेटबे नहि करै छै ओकरा की कहियै पन्द्रह दिनपर दौड़िते दौड़िते दौड़िते दौड़िते रहै छियै आब दौड़िते दौड़िते ओकरा कोन उपाय कहबै केना करबै पते नहि लागै छै समझे नहि छै नहि गार्जियनसभ घरपर छै बोलै छै दुलहिन आरो दुलहिन बड़ बोलै छै जे कहाँसँ पङ्खा लावलियै केना करबै एक्को रत्ती बच्चासभ चिल्लाइ छै कोना राखबै तऽ गरमीके दिन छै पङ्खा बहुत अहाँ लाव लावलियै हाइ रेटमे आ एक्को रत्ती चलबे नहि करैए अहाँ कथि लए खरीद कऽ लावलियै अहाँकेँ नहि यए ढङ्ग तऽ हमे जैतियै हम कहलियै आब तऽ हमहीँ कए रहल छियै आब तोरो उमर हेतह दुलहिन तऽ तोहूँ करिअह आब इतनेमे करिते करिते बनिआँ लग फेर गेलियै फेरो नहि पङ्खा मिललै ओ जे पैसा ओकरा बतयबै जे हमरा पैसा दऽ दए पङ्खामे हवे नहि छह ओ मिलबे नहि करै छै एक्को रत्ती कतहु आब दौड़िते रहै छियै हरान होइते रहै छियै भाड़ो किराया लागै छै दुलहिन एतय घरमे से बोलै छै गारजनो बोलै छै बेटो बोलै छै आब कोना करियै कोनो समझे नहि आबै छै हमरा ओ पङ्खावलाकेँ नहि ने रहै एना करनाइ